आधुनिक दुनिआमे धार्मिक क्षेत्र सॅं लोग संगठन द्वारा जुड़ै छथिन अपन मन से जुड़ै छथिन आधुनिक दुनिआके लोग बहुत किछु आब पता चललै हँ की मतलब हमर धर्म कतय छै सनातन धर्म केना छै आओर अपन धर्म सॅं लोक जुरि सकै छथिन जब अपन इच्छा रहत आधुनिक दुनिआमे लोक पूजा पाठ के प्रति आओर सोशल मीडिया के द्वारा जादा पता चलै छै आधुनिक दुनिआमे एहि क्षेत्रक लोक धर्मक संग मस्जिद से भी जुड़ै छै संगठन संगठन द्वारा भी जुड़ै छै अभियान द्वारा भी जुड़ै छै मंदिर जाइके भी जुड़ै छै पूजा पाठ मन लगाकए अगर करल जाय तऽ लोक जुरि सकै छै आओर वातावरण भी बहुत जादा इम्पोर्टेंट होइ छलै हम जेहन वातावरणमे रहबै हमर धर्म के वएह हमरा पर प्रभाव परतै अगर हमर वातावरणमे धर्म के मानहानि भए रहल छै त हम वएह हम सीखबै आओर अगर उन्नत भए रहल छै तऽ वएह सीखबै तैं वातावरण बहुत जादा ज़रूरी रहै छै